हैलो आहो तुस प्रिंसीपल बोल्ला ने आं में मॉम बोल्ला नी सुशील दी ते आं उस बच्चे दा सलेबस डिसकस करना हा ते आं ते तुसें ई में ओह् पुच्छना हा ते तुसें उंदा सलेब्स कंप्लीट कीता जां नेईं कीता ऐहीं धोड़ी ते किन्ना किन्ना पढ़ाऽ दा टीचरें बच्चें ई ते यूकेजी दा ते सलेब्स बी पाओ किश अपना ते जेह्दे कन्नै बच्चें गी बी थोह्ड़ा अपना ओह् मुश्कल निं होऐ ते अग्गें पिच्छें ओह् पढ़दे रौह्न ते आं ते दिक्खदे रवेओ बच्चे कोई शैल करियै करायो ते शैल करियै उनेंगी पढ़ायो ते इक्क इक्क गल्ल समझ आना चाहिदी ते तुस मिगी सनायो सलेब्स दा पूरा मिगी टाईम टेबल बनाइयै देना पूरा लिखियै देना कि तुसें इंया ओह् कीता अच्छा भी ओह् किन्ना बनाया पेज़ उप्पर ते लिखना की तुसें किन्ना सलेब्स कवर कीता किन्ना नेईं कीता ते तुस फिर मिगी सनायो सारा तुसें ओह्दे उप्पर पूरा लिखियै देना हर इक्क सब्जेक्ट दा लिखियै देना ठीक ऐ नी हर इक्क दा लिखियै देना हिंदी दा इंगलिश दा उर्दू दा मैशे दा सारें दा ते किन्ना तुसें सलेब्स कराए दा ते किन्ने दे तुसें टेस्ट लैते दे ते ठीक ऐ नी टी वन दा बी सलेब्स तुस कराओ ते मुश्कल निं होऐ ते बच्चे पढ़दे रौहन ते भी बच्चें दा टेस्ट लैने नी तुस सारे बच्चे शैल टेस्ट दिंदे न जां इंया गै जां किश बच्चे पढ़ियै गै निं औंदे किश नालायक बच्चे बी हैन किश नेईं पढ़दे आं होर ठीक ऐ ना फिर ते बच्चें दा पूरा ध्यान रक्खेओ भी तुस मैडम न ते दिक्खदे रवेओ कि किन्ना इंदा सलेब्स पिच्छें ते तां भी खरी नमस्कार सत श्री अकाल